स्पाइरल गैलक्सी अशें आनीक दोन टाइपाचे गैलक्सी आसात गैलक्सी ओर आसात की सा स्पाइरल गैलक्सी आमचें मिल्की वे भशीन एलिप्टीकल गैलक्सी हो आनीक एक टाइप ऑफ गैलक्सी आनी इरेग्यलर गैलक्सी हे तीन गैलक्सीच्या मदी अंतर म्हळ्यार स्पाइरल गैलक्सी एका सेन्टरान आनी बकीच्या तेच्या सराउन्डिंग नखेत्रा आसात नखेत्रा सौर मंडल हे सगळें ताच्या ना आ अराउन्ड आ भोंवतणी भोंवलेलें आसतात एलिप्टिकल गैलक्सी स्पाइरल गैलक्सी भशेनूत पूण आनी लांबशे लांब तेजे एजीजाक पुल्ल्ड आसतात आनी इरेग्यलर गैलक्सी म्हळ्यार ते स्पाइरल आनी एलिप्टिकल गैलक्सी भशेन न्हय पूण ते तांचे नखेत्रा आनी तांचे सौर मंडल थोडे थोडे स्प्रेड जाल्लेले आसतात तांकां इतले ग्रैविटेशन फोर्स पूल नात बाकीच्या गैलक्सी बशेन सगळे गैलक्सी गैलक्सी म्हळ्यार मेड अप ऑफ नखेत्रा सौर मंडल आनी ते सेन्टरान आसा एक ब्लेक होल आमचे मिल्की वेन सुद्दां ब्लेक होल सेन्टरान आसा पूण इरेग्यलर गैलक्सीन तांचे ब्लेक होल इतले स्ट्राँग ना ब्लेक होल म्हणल्यार एक मेललें नखेत्र ते मागीर ब्लैक एक नखेत्र जेन्ना मरता तेन्ना ते ब्लेक होल जाता आनी तेका खूब ग्रैविटेशनल पूल ग्रैविटेशन पावर आसा हे ग्रैविटेशन पावर सगळ्या वांगडा वांगडा वांगडा हाडटा पूण इरेग्यलर गैलक्सीन इतले ग्रैविटेशन पूल ना हे आमकां आमचे मिल्की वे गैलक्सीनी बाकीचे गैलक्सी बद्दल आतां आमच्या क्लोसस्ट एक सौर मंडल म्हळ्यार प्रोक्सिमा सेंटॉरी हो आमचो क्लोसस्ट नखेत्र पूण त्या नखेत्राचे आनी एक क्लोजस्ट स्टार आसा आल्फा सेंटॉरी हो एक व्हो आनी व्हडलो सौर मंडल हांगा प्लैनट्स आमच्या अंधे आमच्या अर्था भशेन आनीक थंय प्लैनेट्स आसात हे लाइट यर्स खूब मिल्यन लाइट यर्स पयस हो एक अनादर सोलर सिस्टम अनादर सौर मंडल आमच्या सोलर सिस्टमान कितलें प्लैनट्स आसात तशेंत तेंचे सोलर सिस्टमान फक्त चार प्लैनट आसात